सगल्यान पयलीं म्हटल्यार भाशीक लोकांक सगल्यान महत्वाचें अशें आवाहन ओबस्ट्रक्शन येता आडखळ ती म्हटल्यार कोंकणी भास संगणकाचेर तितकी प्रखरपणान विकसीत जाल्ली ना कोंकणीच्यो हेर भयण भासो जर आमी पळयल्यो जाल्यार तातूंत भितर आनी कोंकणी भाशे भितर संगणकाचे मळाचेर उदरगत जाल्ली आमकां तितकी पळोवंक मेळना अशे वेळार जेन्ना संगणक हीच संवसाराची मुखारली रीत आसून लेगीत आमी ह्या मळाचेर फुडें सरिल्ले नात दुसरें एक महत्वाचें आवाहन म्हटल्यार की आमचे कडेन वाचक कमी जाल्ले आसात कोंकणी उलोवपी आनी कोंकणी वाचपीय लोक कमी जायत गेल्ले आसात कारण एक कोंकणी मनशाक एक एक वेगळीशी संवय आसा ती म्हटल्यार की आमी दुसऱ्याक फावो जाल्यार आपली आवयभास सोडून आमी ताची भास उलोवपाक तयार आसता तेच तरेन हेर भासांचो प्रभाव पडिल्ल्या कारणान आमची भास फाटीं पडपाक लागल्या